जीवन बीमा कराइण मां कहिड़ो फ़ाइदो आहे जीवन बीमा कराइण सां हिकु असांखे ज़िंदगीअ जी सेविंग मिलंदी आहे ऐं अगरि असांखे कुझु थी थो वञे त असांजे नॉमिनी खे सुठो अमाउंट मिलंदो आहे जेको असां भरींदा आहियूं ऐं हुन विच मे असांखे कुझु थी थो वञे असाइं सॼी फ़ैमिलीअ खें सुठो बेनिफिट्स मिलंदा आहिनि हिन में जामु तरह जा प्लान ईंदा आहिनि हिन में जामु तरह सां रिटर्नस मिलंदा आहिनि जीअं त तव्हां पंहिंजी चाइल्ड खे बि ॾेई सघंदा आहियो पंहिंजे पेरेंट्स लाइ करे सघंदा आहियो जामु सुठियूं सुठियूं हिन में इंवेस्टमेंट जे हिसाब सां बि प्लानस ईंदा आहिनि ऐं जामु सुठा बेनिफिट्स आहिनि कंपेयर टू अदर्स ऐफ डी थिया या